جی بک شاپ سے آپ بول رہے ہیں اصل ضروری بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں جو پرانی ہیں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ کتاب لینا چاہتا ہوں جی میرے پاس مِفتاحُ العربیہ ہے اور بخاری ہے اور تِرمذی بھی ہے یہ تینوں میں بیچنا چاہتا ہوں ہاں جی اس کی جی اس کی کتنی قیمت دیں گے آپ جی جی

جی جی

خریدنا میں چاہتا ہوں یہ بخاری کی شرح اور ابوداؤد ان دونوں کی پہلے نہیں فن ہی خریدوں گا جی تو ان دونوں کی قیمت بتا دیجیے جی مکمل اچّھا گیارہ اور ابو داؤد نہیں نہیں جی متن چھ سو روپیہ ٹھیک ہے تو میں تو شاپ پہ نہیں آ سکتا ہوں آن لائن ہی لگا دیجیے پتہ میں بھیج دے بھیج دے رہا ہوں جی